हैलो हैलो बिहारमे तऽ भोजपुरी फिल्म अगर अहाँ देखबै तब ई मनोज तिवारी मेगास्टार हइ हुनकर फिल्म बहुत ही सुन्दर रहै छै आओर पारिवारिक रहै छै सभ परिवार मिलके देखय जा सकै छी रवि किशन हइ अभिनेता ई ओहिकेबाद अहाँके मिल जायत पवन सिंह हिनकरसभके फिल्म बहुत नीक रहै छै देखैमे पूरा परिवार जा सकै छै साथमे कोइ परिवार कोइ तरहके दिक्कत नहि होयत अहाँकेँ ओ तऽ मनोजो तिवारी बनबै हथिन सलमानो ई मनोजो तिवारी बनबै हथिन पवनो सिंह बनबै हथिन खेसारी लाल हथिन हिनकरसभके फिल्म बहुत ही परिवारिक रहै छै पूरा परिवारके साथे देखय जा सकै छी बहुत ही अच्छा रहै छै हमसभ तऽ हमेशा परिवारके साथ जाइत छी देखय डी बिहारमे आओर सभ कलाकार बढ़िएँ अबै छै कभी पवन सिंहके बोलायल जाइ छै तऽ कभी मनोज तिवारीके बोलायल जाइ छै सभचीज अपना जगहपर सभके अपन अपन भूमिका रहै छै सभ अपन ठीक हइ रवि किशन भी हथिन बहुत ही अच्छा कलाकार हथिन बहुत ही सुन्दर फिल्म बनबै हथिन आओर साथ साथ देशके बारेमे भी सोचके भी बनबै हथिन भारतमे तऽ भारतमे बहुत अमिताभ बच्चन हथिन बहुत ही पुराना हीरो हथिन हुनका कलाकार हुनकरा लोक बहुत ही पसन्द करै छै आओर जैसे हेरोइन हथिन हेमा मालिनी हथिन जया भारती हथिन ईसभ बहुत पुराना हथिन सन्नी देओल के पिताजी हथिन हुनका भी लोक बहुत पसन्द करैत छै ओहिसँ नया सन्नी देओल लोक हथिन ओहिसँ पुराना ओहिसँ नया अहाँके अभी सिद्धार्थ मल्होत्रा आओर वरुण धवनसभ हथिन जे बहुत ही अच्छा फिल्म बनबै हथिन पूरा परिवारके साथ देखय जा सकै छी आओर अहाँके हमरा आशा हइ कि अहाँकेँ बहुत ही पसन्द आयत आओर अहाँकेँ कोइ तरहके दिक्कत नहि होयत आओर हुनकर टिकट भी बहुत ही मतलब कम रेंजमे मिल जाइ छै एहिके लेल आर एकटा सिनेमा हॉल भी हर जगह हइ एहिके लेल अहाँकेँ कोइ दिक्कत नहि होयत ठीक बादमे बात करब